ہیلو کیا آپ امازون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی در اصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امازون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپیے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرا بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچرس کلیر کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتا ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں